جہاں تک رہی بات ہمارے دیہی کمیونٹی میں اس کی ثقافت میں رقص کا معاملہ جو ہے ریئل بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی ثقافت نہیں پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں ہمارے ثقافت میں جو قومی اور علاقائی رقص ہوتے ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں خوشیوں کے موقع پر اس طرح کا رقص کرتے ہیں ورنہ بنیادی طور پر ہمارے یہاں اس کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ ہمارے دیہی علاقوں میں اور ان کی ثقافت میں اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص رقص کرے اس طرح کا مطلب کہ کچھ اس طرح کی کوئی حرکت کرے